हेलो हेलो हेलो वो मैं बोल रहा हूँ लैंड ओनर बोल रहा हूँ आपने जो मेरा मकान बनाया हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कत हो गई है आपने जो मेरा मकान बना उसमें बहुत सारा दीवार जो है टेढ़ा मेरा हो चुका है और मेरे फैमिली का जितना भी लोग है सब बोल रहे हैं कि जो आपने किसको दे दिया इसका घर बनाने के लिए वो सभी मुझको डांट रहे हैं जो और बोल रहे थे आ कर मुझको मिलाओ जो कौन है कैसा घर बना दिया क्योंकि सभी लोग यहाँ पर नहीं थे सभी बोल रहे थे कि आपने कैसा घर बना दिया इसमें कोई दिक्कत आए नहीं मैं गाँव में हाँ हाँ ठीक

ठीक है ठीक है सर हम आते हैं तो मिलते हैं क्योंकि अभी मैं अभी अभी हाँ अभी मैं अभी बाहर में हूँ मैं मेरा फैमिली अभी कुछ दिन पहले ही गया था और उसको मतलब कुछ आईडिया नहीं ना है उस समय हमेशा बाहर आया था बाहर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है